हेलो ठीक छै ठीक छै अपन कहियौ कार्यक्रम सब भऽ रहल छै फुर्सत नहि छै हमरा गाममे नहि एहि बेर कार्जक्रम कऽ देबै

किआकि अहाँके जे अथी अइ मतलब छवि अइ ओ सब केओके नीक लागै छै तऽ सब केओ के विचार भेलै जे अहीँके बजाएल जाए अहीँके मुख से जे छै से अहाँके गीत नाद सुनल जाए हँ हूँ हूँ हूँ हूँ

हँ हँ हँ हँ हँ सब कमिटीके मेम्बर आपसमे हमहुँ सब विचारि लैत छी तऽ ओहिमे से दू चारि आदमी मिलके अबैत छी अहाँके ऑफिसे पर एक दिन भेट घाट कऽ लैत छी हँ आओर ओहिके बाद जे छै हँ हँ

हँ हँ हूँ हूँ हूँ से तऽ पुरान स्रोता छी हमसभ अहाँ सबके देखियौ हमरा सबके तऽ अहाँके जन्माष्टमीसँ जे शुरू होइत छै जन्माष्टमी भेल गणेश पूजा भेल अगिले दिन अहाँके दुर्गा पूजा भेल दुर्गा पूजाके बाद अहाँके लक्ष्मी पूजा भेल छठि भेल तऽ एहि सबमे अहाँके जे छै से कातिक तक जे छै ने जे लगातार बुझियौ पाबिने तिहार छै हँ छठिमे अहाँके छठिमे का ठीक रहतै हँ हँ कातिकमे हँ हूँ हँ हँ ठीक छै ठीक